हां जी कौन हैलो हैलो बोल्लो हां जी बोल्लो हां जी बोल्लो ना मे देविका कमेटी का चेयरमैन राहुल हां बोल रहा हूं बोल्लो पैसा पुसा तो हम लगवा लेंगे यही ये करो न कमेटी डालो यह् इधर पास पास से जितने बी लोक हैं उनको बोलो की थोड़ा पैसा इकट्ठा करेंगे अभी वैसे बी मेला आने वाला है ना आने वाला है मेला तो सफाई सफुई हां ते कराओ ना उद्दर कराओ हां कराओ कराओ हां और क्या करो ना एक कमेटी डालो एक हां बिल्कुल बिल्कुल करो लगाओ थोड़ा काम उसका अभी ऐसे बी आह्ले इ'यां बी सफाई कराओ थोह्ड़ी ते मेला बी मेला बी लगवाना इस बारी ज्यादा मेला ते करना नि ऐ कैं कि थोह्ड़े हून पिच्छें देई बड़ा हादसा होई गेदा ते इ'न्ना पैसा बी नेईं ऐ रेह्दा मेला मतलब नार्मल नार्मल गै कराओ थोह्ड़ा बोह्ता ते बाकी कराओ सफाई सफुई तुस बी ठीक ऐ न